जोङो ना गुरनायनि सिगां गुरोबा जोंनो गुरहैयोबा जेखाइ ख'बायजों जोङो रिडि खालामो आरो सारनो सारोबा जोङो जेरै थोरसि खदाल बेफोरखौ रिडि खालामनानै जोङो सारनो थाङो आरो जोङो मोन मोनजासिनि खिनिखौ जोङो समखौ ना हमनायाव बाहायो